मतलब हमारे घर में कभी उसना चाउर का चावल बन जाता है कभी अरबा चाउर का चावल बनता है कभी रोटिए बन जाता है कभी भुजिया बन जाता है कभी दाल बनता है तो दाल में बन जाता है कभी अरहर बन जाता है कभी खिचड़ी बन जाता है कभी मूँग बन जाता है कभी करैया का दाल बन जाता है कभी भुजिया बन जाता है कभी चोखा बन जाता है कभी पापड़ बन जाता है कभी कभी पापड़ बन जाता है कभी वह कभी बैगन बन जाता है कभी परवल के सब्ज़ी बन जाता है कभी टमाटर की चटनी बन जाता है कभी भिंडी क सब्ज़ी बन जाता है कभी करेले के सब्ज़ी बन जाता है कभी अथिए के सब्ज़ी कभी करेले का सब्ज़ी बन जाता है कभी सोहजने के सब्ज़ी बन जाता है कभी घ्युरे को सब्ज़ी बन जाता है कभी सजमन लौकी का सब्ज़ी बन जाता है कभी अथि